हेलौ बाजै थिफ्लें खोनाबाय नोंसोरनि बे क'क्राझार जायगायाव मा बायदि बायदि दा बोथोरफ्रा आं भुटाननिफ्राय ओरै क'क्राझाराव बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन हाय

थांजागोनना थांजाया

जायगाफ्रा माबायदि माबायदि गरमना दाथ' दैज्लां बोथोराव ए अखाया हागासिनो नामा ए दैफोर लोमलाबायाखै

ए आं बेरायनो थांगोन नोंसोरनावहाय थाहैगोन आङो आलासि जाहैगोन क'क्राझाराव दोनलांनो दोनलांनांगोन नोङो थाउनखौ नायनो औ मामा दङ बिल्दिंफोर बिल्दिंफोर गिदिर गिदिर लुनायफोर दंना गैया क'क्राझाराव लाय ए आं थांफेराखै नालाय ए आं थांफेराखै नालाय थांनो नागिरदां

दे थांगोन आङो खबर हरगोन थांबा औ औ औ दे होनबा दोन्नोसै हा ओंख्रिया ओंख्रिखौ सोंदों नार्जि अमा नोंस्रालाय नार्जि अमा आं बर' नालाय गोथाव मोन्थारो आङो नार्जि अमा बेदरखौ ए ए औ ए औ दे फै आं आं थांबा नों फैफादो भुटानखौ नायनोबा औ भुटानखौ नायनोबा नों फैफादो

औ नायफैदो भुटानखौ औ दे होनबा दे दे होनबा दोनसै दे बाजै सिंगेद औ दे